बाइक चलाने से लोगों के जीवन और समाज पर सकारात्मक प्रभाव बिल्कुल पड़ सकता है क्योंकि यदि बाइक चला कर अपने जीवन के ज़रूरी उद्देश्य और समाज में एक निर्देशित ढंग से चल कर अच्छा प्रभाव दिखाया जा सकता है यदि हम बाइक चलाते हैं और अच्छी दर्शनीय स्थल पर घूमते हैं और लोग जो परेशान और ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हम सहायता करते हैं और यदि किसी बीमार या पीड़ित या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति जो हमें कहीं दिखाई देता है उसको हम बाइक पर बिठा कर यदि उसे सही स्थान या प्राथमिक समुदाय केंद्र या चिकित्सालय पर उसको लेकर जाते हें तो इससे समाज और समाजिक लोगों की दृष्टि में असमाजिक लोगों के लिए बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव रहता है भारत की संस्कृति और भू भाग के बारे में जब हम जगह जगह पर घूमते हैं और उसके अलावा किताबों और नेट की मदद से जब जानकारी लेते हें तब हमें जानकारी मिलती है कि भारत की कितने अच्छे भू भाग और कितनी अच्छी जगहें हैं जहाँ पर हमें घूमना चाहिए और वहाँ पर कितनी अच्छी संस्कृति है